जोंनि गामियाव दा

दाउब' दाउखराय फेरेंगा आरो बे मा बुङो फुल खदायनाय दाउआ दाउ दिंखुर आरो ओमफ्राय बिदिनो फिरिंगा सखा बा सिला आरो बेनिफ्राय ऐ दाउब' गिदिर आथिं गोलाव गोलाव हालिगना बिदि नुनाया बिबादि आरो पानि सोलिरि आरो दैनि हांखो बिफोरनो रा दा जोंबो नुनाया ओमफ्राय दा मा गैलानो दख' केरक'ता बायदि बेला बिदि गय फिथाइ जायो बान्दर सान्दर समयाव फायो ऐ भकतफोरा खाथिनिफ्रायनो बान्दर माखासे फायो थालिर थायखा बुम्ब्रायना जालाङो ओमफाय आरो दा थाइजौ खान्थाल बे थाइजौ मोनबा फैगोन खान्थाल मोनबा एल'ना जाफायगोन बिबायदि रा ओमफ्रायथ' बेखिनियाखौनो नुयो आरो दा हायदल दाउखौनो मोजां नुयोरा दा हादल ओमफाय दा फाख्रि बिलाइ फिथाइ मोनबोला जि हादलादि जि खाबाबो भ्रुर बिरो बेखोनो फारौ गिदि मोजां मोनो दा बेखौनो मोजां नुयोर' फारौ बादि